मुंहिंजी पसंदीदा किताबु आहे माई लाइफ इन फुल हीअ मां मुंहिंजी पसंदीदा किताबु आहे हीअ दुनियाउनि जी सभ से सभिनि खां प्रसिद्ध जो सी ई ओ आहे हिकिड़ी माई इंदरा नूई उन जे मथा लिखियलु आहे ऐं हिन किताब खे मां घणी दफ़ा पढ़ियो आहे त मां इन खे घड़ी घड़ी इन लाइ पढ़ंदी आहियां छोकी मां हिननि सां इंस्पायर आहियां मतिलबु मां हिननि सां शिक्षा वठंदी आहियां की भई कीअं हिकड़ी माई मतिलबु पंजाहु कंपनियूं हलाई अप्रवासी हुई ॿियनि हंध ॿिए हंध आई हुई ऐं पंहिमजी पंजाहु कंपनी हलाइण वारी महिला आहे ऐं देश में पाण हिन पंहिंजो नालो कयो हुओ त जो हीअ पंहिंजी जीवन सां जुड़ियल जो घटनाऊं आहिनि उन्हनि खां रूबरू कराईंदी आहिनि इन लाइ ऐं जीअं उणिवीह सौ सठि जे दशक में भारत में उन्हनि जो जो बालपन हुओ बचपन हो नंढपण हुओ उन्हनि जो पहिरीं पहिरीं जो पढ़ाई थी हुई त उन खां वठी करे उन जी मैनेजमेंट त ताईं कोऑपरेटिव सलाहकार ताईं रणनीति कार ताईं सभु सभिनि जी सभिनि खां सभिनि जो उथान में सभिनि सां वरिष्ट रैंक ते पहुची सभिनि खां अॻियां रैंक ते पहुची ऐं कीअं मतिलब हीअ अप्रवासी महिला थी करे इन रैंक ते पहुची ऐं पंहिंजो हिकिड़ो मुकाम ठाही त महिलाउनि खे हिननि खां ॾाढी सिख मिलंदी आहे त मतिलबु मां हिननि ते हिकिड़ी फिल्म मतिलबु ॾिसणु चाहींदमि ऐं हीअं ई चवंदमि की हिननि जे मथां हिकड़ी फिल्म ठहिणी खपे जीअं महिलाउनि खे बि मतिलबु हिननि खां ॾिसी करे कुझु शिक्षा अधवधीक मिले कीअं वधिजे अॻियां मतिलब ई हिकड़ी वैल डिटेल इंस्पायरिंग बुक आहे मतिलबु जीवनी आत्मकथा में छियालीअ रैंक ते आए त मां ॾाढो प्रभावित थी आहियां इन ते मां फिल्म ज़रूरु ॾिसणु चाहींदमि